میں روزانہ بائک سے اسکول پڑھانے جاتا ہوں کیونکہ یہ میرے گھر سے بہت دور ہے اور اس میں میرا بہت پٹرول خرچہ ہوتا ہے پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے میں نے بائک چلانا بند کر دی ہے اور اب میں بس سے پڑھانے جاتا ہوں ایندھن کا زیادہ استعمال ماحول کے لیے خطرناک ہے کیونکہ ایندھن سے زہریلی گیس بھی نکلتی ہے جو انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے